सोनभद्र ज़िले में उपलब्ध कुछ स्थानीय आवास के विकल्प जैसे कि गुप्ता निवास शर्मा रेजीडेंसी जायसवाल निवास ऐसे कई सारे विकल्प है और यह समग्र यह सारे विकल्प बाज़ार के आस पास हैं कुछ ग्रामीण अंचलों के आस पास हैं और वहाँ पर एक छोटे से घर का किराया पच्चीस सौ से तीन हज़ार रुपये तक होता है और शिक्षा से या फिर एजुकेशन के लिए या फिर काम से आए आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त विकल्प है यहाँ पर रहने के लिए